हैलो जी जी हां में तुसें केह् बनाना तुस आक्खा दे हे किश बनाना तुसें कड़े बनाने अच्छा होर मंगलसूत्र सुन्ने दा सारा किश अच्छा मंगलसूत्र होर हां कोई छाप अच्छा अंगुठियां बनानियां ठीक ऐ ते तुस दिक्खी लैओ जेल्लै तुंदे कोल टैम ऐ अपने दिक्खी लैओ अपने स्हाबै कन्नै जेल्लै तुसें ई कोई टैम लग्गग ते तुस मेरी दकान इत्थै कोल गै गणेश मंदरै कोल ते इत्थै आइयै तुस लाओ कुतै गेड़ा ते दिक्खी लैओ सारियां चीज़ां ते बड़े शैल शैल डिजाईन आए दे नमें नमें हां टैम कड्ढो तुस छड़ा ते आइयै दिक्खो इत्थै दकान पर बड़ा किश ऐ दिक्खो नमीं नमीं चीज़ां नमें नमें डिजाईन ठीक ऐ कड्ढो कड्ढो जी जी एह् गणेश मंदरै दे एह् गणेश मंदरै दे बस इक दो दकान छुड़ियै थल्लै दकान जेह्ड़ी ऐ उत्थै आई जाओ हां नमीं दकान खुह्ल्ली ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ धन्नवाद मता मता